हालो आं येदोळ हांवे फोन केल्लो खंय आसलो तूं फोन उखलूंक ना आतां आयज तारीख बारा परवां चोवदा तारखेर एक जेवणाक म्हणजे जेवणाक म्हजे सगळें स्कुलाची स्टाफ येवपाची आसा ओके सो मात्शे जेवणाची तयारी सारकी करपाक लाय सो कितें आसा सामान कितें हाडपाक जाय लिस्ट कर पयली म्हणजे लिस्ट घे कितें जेवण मेनुक कितें प्लेन करया तो वेज जेवण आसूंक जाय दोनूय जाय पडटले पयली आयक हांव कितें सांगतां तें वेज जेवण आनी नोन वेज जेवण दोनूय आसूंक जाय वेजान जेवणान शीत दाळ एक सुकी भाजी मे बी भेण्यांची भाजी एक ग्रेवी अळसाण्यांचे तोणांक बियो घालून आनी बटाट्याची कापां नोनवेजान शीत आसा तें कॉमन लोणचे पापडूय दवरल्यार जाता नोनवेजान नोनवेजान शीत असो चिकन बिर्याणी करपाक जातली ओके पन्नास लोक ओके चिकन बिर्याणी मागीर चिकन शाकुती आनी ब्रेड आनी विसवण विसवणांची पोस्ता मेळटा जाल्यार विसवणाची पोस्ताच नाजाल्यार सुंगटा मोटी म्हारग पडुनी पयशे हांव दितले फक्त हाडपाचें काम कर आनी करपाचें काम कर म्हजो स्टाफ तोच म्हाका तांकां सारके जेवण घालपाक जाय तुजे जेवण सारकें जावपाक जाय ओली कोथंबीर सोंपली हें सोपले त्या दिसा धांवपाक रावूं नाका आनी जेवपाक ती हांगा दोनांक दोनांक जेवपाक ती दोनांक पावतली तुजे जेवण दोनांक रेडी आसूंक जाय ओके बरें चल आताच तयारेक लाग